تیرنا بہت اچھی چیز ہے تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے تیرنا ہم بچپن سے ہی کرتے ہیں تیرنے میں چار پانچ ساتھی رہتے ہیں اس کے ساتھ تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے کوسی ندی میں تیرتے ہیں تیرنے تیرنے میں بہت پانچ سات آدمی رہتے ہیں بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں پوکھر میں بھی تیرتے ہیں وہاں بھی پانچ چار پانچ آدمی جاتے ہیں وہاں بھی تیر اس کے ساتھ تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے وہ بھی بچپن ہی سے تیرتے ہیں تیر تیرنا بہت اچھا چیز ہے ناک بند کر کے بھی تیرتے ہیں ناک بند کر کے ڈبکی لگاتے ہیں تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے ڈبکی مارنے میں بھی مزہ آتا ہے پانچ چار چار پانچ آدمی رہتے ہیں اس کے ساتھ تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور کوسی ندی میں بھی جاتے ہیں وہاں بھی چار پانچ آدمی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بھی تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور ناک بند کر کے ڈبکی بھی لگاتے ہیں تیرنا بہت اچھی چیز ہے ہاں چھوٹے بچے بچپن ہی سے ہم تیرنا جانتے ہیں اور ناک بند کر کے بھی تیرتے ہیں چھوٹے بچے کو سیکھنا چاہیے تیرنا بہت اچھی چیز ہے چھوٹے بچے کو بھی سیکھنا چاہیے پوکھر میں بھی تالاب میں بھی تیرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہم بچے تھے پھر بھی تیرنا جانتے جانتے ہیں تیرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور تیرنا بہت اچھی چیز ہے اور اور پانچ چار پانچ آدمی ہمارے ساتھ رہتا ہے ایک گروپ بن کے تیرتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اور تالاب میں کوسی ندی میں بھی تیرتے ہیں وہ